जोंनि जायगायावथ' गोबां पिकनिक जाग्रा जायगा दङ सरलपाराबो दं भुटानबो दं भुटानावबो थाङो आरो लावथिआवबो थाङो आरो बे माबा मानास थाङो आरो गुवाहाटिआवबो थांलाबायो बेरायहैयो आरो आंबो थांखांबाय थांनाया माबायाव मानासावबो थांबाय भुटानावबो थांखांबाय आरो पिकनिक जाहैखांबाय आरो बयबो बे जायगायाव पिकनिक जानो थाङो बेरायहैयो आंबो बेरायहैदों थांदों फैदों मोजाङै मोजां बयबो आरो फुङाव बिदिनो थाङो सयथा सोरबा तिनथा मोनानि टाइम आव थाङो बेरायहैयो फैयो मोजाङै मोजां सौफैयो थाङो बेरायहैबाबो बिदिनो जेबो खहा जाबोफेराखै आरो जों बेरायहैदोंबाबो जों मोजाङै मोजां सौफैदों बिदिनो आरो सोरबा सोरबा बेरायनो थाङो बेरायहैग्राफ्राबो बिदिनो फैयो मोजाङै मोजां सौफैयो जों बिराद मोजां मोनो आरोखि जों बेहाय पिकनिक जाहैनो सरलपारा भुटान बिदिनो बबेबा मानास बेहाय थाङो आंबो थांखांबाय बेरायहैखांबाय बिदिनो गोबां मानसिफ्राबो बे जायगायाव बेरायहैनो थांनो फैनो मोजां मोनो आरो गोबां मानसिफोर थांनानै बिदिनो द्रेस बायदिसिना नायहैयो जायगा नायनो थाङो बेरायहैयो पिकनिक जायाबाबो थाङो बिदिनो बेरायहैनो बिदिनो फैयो थांनानै जोंबो जायगा नायहैबाय फिसा फिसौ लानानै एखनबा जोंबो थांदों आरो थांनाया बेरायहैदों फैदों बिदिनो न'खरनि जोङो ज' फेमिलि यै लांनानै जोङो थांदों आरोखि जों थांनानै बेरायनानै फैदों जायगा नायनो फिसाफोर लेंला बायनायखाय जों थांनानै फैदों सानसेखालि बिदिनो बैसागुआवबो थाङो बिदिनो दमासि बैसागु बिदिनो निउ इयार आव थाङो आरो पिकनिक जानो मानसिफ्रा आरो जोंबो थांदों पिकनिक जानो बेरायहैनो होननानै फिसाफ्रा लेंलांदों आरो जों बेहाय थांनानै फैदों बिराद मोजां जायगाया गाज्रि नङा जेरावबो ओरैबादि सुबिदा आरोखि थांनो जाहैनो लोंहैनो बा बेरायहैनो ओरैबादि मोजां जायगा जों दा बिराद मोजां मोनबोयो आरोखि थांनानै फैनो बे जायगायाव माने थांना फैखांनायखाय मोजां मोनो